भात बनबैत रहिए रोटी बनबैत रहीए ओहि सबमे दिक्कत होइत रहै मने चूरे लोक भूजैत रहै ओहिमे दिक्कत होइत रहै परोठे बनबैत रहिए तऽ ओहिमे दिक्कत होइत रहै रस रस करैत करैत तब जाके केना ने केना जे भात बनबै लए सीखलियै दालि बनबै लए सब्ज़ी बनबै लए सीखलियै रोटी बनबै लए सीखलियै तकर बाद भूजो भूजै लए सीखलेके लोग सीखलिए तेकर बाद परोठा तरोठा बनबै लए सहो सीखलियै भुजिया बनबै लए कनी भेल जे कनी लोक रोज़गार कए लेलक कनी एहु भए गेल तेकर बाद ओहिमे भात रोटी बहुत कठिन सॅं बनबै लए सीखलियै रोटी बनबै लए सीखलियै दालि सब्ज़ी बनबै लए सीखलियै बड़ा कठिन सॅं तेकर बाद कनी भूज्जा भूजै लए सीखलियै जरि जाइ घटि जाइ रोटी जरि जाइ घटि जाइ तेकर बाद कते करैत करैत तेकर बाद जाके आब कनिके सीखलियै तऽ आब खाना बनाबै छियै सब चीज बढ़िऑं सॅं नहि तऽ नहि ओरियात रहै मने खाना पीना बनाबियै कहुना भए जाइ कहुना आब सुख ठीक सॅं बनेलहुॅं तऽ बाल बच्चा खैलक आर की कहब